हँ यौ बढ़िऑंयै यौ कोना याद केलियै अहाँ बोलू बहुत बढ़िऑं हँ हँ बहुत बढ़िऑं छी केना याद केलियै अहाँ बहुत दिनके बाद हम छी समस्तीपुर जिलामे अहाँ कहाँ छी अभी बतेइयौ ने अच्छा तऽ हम कहलहुॅं यौ मारि पीट भेल रहै खूब आजादीमे कए तारीखके आजादी भेल रहै बड़ा मारि पीट भेल रहै पहिले

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा खूब मारि पीट भेल रहै ने आजाद भेल रहै नओ सए सतासीमे उन्नीस सए सतासीमे हँ वएह हमरा कनी ध्यान नहि रहै तैं सब कहाँ छियै यौ अहाँ हैलो अच्छा हमहु समस्तीपुर जिलामे छी आओर सब बढ़िऑं यऽ ने तऽ हँ तऽ हँ हँ छियै अहाँ सुनलियै पहिल पहिले आजादी भेलै खूब मारि पीट होइत रहै पहले आरमे हँ केना आजादी सब भेल रहै बतैइयो किछु अच्छा अच्छा मे बोलियै हँ हँ अच्छा बोलू हँ हँ बोलू बोलू अच्छा अच्छा बोलू बोलू बोलू हँ उन्नीस सए सतासीमे कत्ते भयंकर मारि पीट भेल रहै से जानै नहि छियै हँ खूब बढ़िऑं भेल रहै मारि पीट भेल रहै बुझलियै ओहिमे आजाद भेल रहै अहाँ सबके किछु जानकार रह हमरा कनि मनी रहय जानकार अहाँ बतैइयो बोलू फास्टमे बोलियौ फास्टमे टाइम नहि है जल्दी फटाक सीना हमरा आरके भेल रहै सएह ने आजादी हो गेलै उन्नीस सतासीमे है ने अच्छा हँ हँ ई छै फिरो केनाहिते नहि होइ छै अभी प्रेम भाव रहयके चाही सबके ठीके है तब ठीक ठीक